گوتم بدھ نگر میں بہت سے قبائل کے لوگ رہتے ہیں جو آپس میں مل جل کر رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی بولیاں الگ الگ ہوتی ہیں اور ساتھ میں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو سوچتے سمجھتے بھی ہیں جس طرح سے منڈی کے اندر بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں الگ الگ جگہ کے ہوتے ہیں جن کی زبانیں بنگالی بہار کی اور اتر پردیش کی دیگر جگہ کے لوگ وہاں پے رہتے ہیں اور سب آپس میں مل جل کر رہتے ہیں ایک دوسرے سے کسی کو شکوہ شکایت نہیں ہوتی ہے ہم سب کو بھی چاہیے کہ آپس میں میل محبت پریم سے رہیں اور اچھی طرح سے زندگی گزاریں